چارجر کی اچھائی یہ ہے کہ وہ اوریجنل چارجنگ کرتا ہے اوریجنل چارجر لیکن نقصان یہ ہے کہ اس کو آپ چارجنگ پر لگا کر استعمال نہ کریں موبائل